औ मा ए ए भुटान आव औ औ लायोमोन भुटान आव थांनाय गारि दंखायो आं गारिनि नामखौ बारा मिथियाहाय नामफोरखौ मिथिया आङो आं लेखा रोङा नालाय गारिनि नामबार खौ नायनो रोङानालाय जायखिजाया भुटान आव थांनाय गारिखौ गाखोनानै थांबाय आरो भुटान आव गारिखौनो गाखो बबेनिफ्राय थांगोन नोङो ए बे क'क्राझारनिफ्रायबो मोनबोयो माबाया भुटान गारिया आरो थिनियालियाव गाखो फैबाबो मोनो बास दंखायो औ औ नारेंखमला जेनेबा भुटान आव थांबाथाय नारेंखमला मोनखाबाय माने गेट दं आरो गेट आव एखनबा माबा लायो फैसाबो लानो नागिरो एखनबा बोरैबाबा गयो औ बेबायदि ओमफ्राय खमलाया माबा हिसाबैसो बायो फन हिसाबैसो बायो खमलाया फन हिसाबैसो बायो सारिस' माबा गाहामथारहाय थिनस' सारिस' गाहाम फनाव बुरजा बुरजा जायो नालाय फन मोनसेआव ओमफ्राय नों जौ गोजाफोर लाबोनोबाबो मोनखाबाय बेवहाय बे खमलाजों फबना लाना फैनांगौ खमलाजों खमलाजों फबना लानानै फैनांगौ नङाबा गेट आव हमो गेट दं भुटान गेट दं जोंबा बानानैसो लाबोयो खमलाखौ जौ गोजाखौ सिङाव सोबाय आदा बथ'ल आदा बथ'ल आरो खमलाया सायाव लाबाय बे खमलाया सायाव थाबाय नालाय नुला रोङाबाबो बानांसिगोन ना नोङो औ खमला लाबोनो गोसोथ' नोङो जौ लाबोनो गोसोथ' नोङो बानानै लाबोवाबा नोंहा बे माबाया पकेट आलाय बहा थाबावनांगौ गारि भाराया दा होनबालाय नों खमला फिथाइखौल' लानानै फैदो खमलाखौल' फन मोननैसो लानानै फैदो ए नों थालायाव दोनफैदो होनबालाय थालायाव औ खमलानि थालायाव जेनेबा बथ'लखौ सिनायनो हायिनि थालायाव होनबासो लाबोनो हागोन नोङो हमो भुटाव गेट आव हमो आया हमबाथाय नोंहा थाखाया नांखागोनानो आरे खमला फिथाइखौ हमा जौखौसो हमो औ खमलाखौ हमा खमलाखौ मेल्ला मानसि लाबोयो नालाय बेनिखायनो हमा फाननो लायो नालाय नङाबालाय बे जौखौ नुबाथाय गखालासो नोङो हमजाबाय बुनायाथ' बिदिनो थाखा लाखियो बुवा थाखा लाखियो थाखाजोंसो खोथा थाखा होबोबा गबोबाय थाखा नांगौ होनबाथ' नोङो जौ गोजाखौनो मोनबोनाय नङा नङाबा दखानाव लोंनानै फैदो लोंनो लुबैथारदोंबा दखान दङ लोंनानै फैदो ओमफ्राय बे गेट आव लोङैबायदि खालामफैदोब्रा ओमफ्राय गेट खौ बारबोबालाय मा दंबावो नोंहालाय गबोबायानो बुवा नों लोंनानै फैनायखौ सिनाया बिसोरो ओहो दंखायो दखान लोंग्राबो जौ दखान दंखायो जौ दखानावनो मोनलोङो गिलास होयो दै होयो लोंनो गोसोबा नों बेदर जाबा बेदर मोनो ना जाबा ना मोनो गासैबोआनो मोनजोबो जौआबो मोनलोङो माखौ माबाया जौआ नाफोरा बिदिनो ना गिदिरा दाम लाखायो बेदरफोरा जेरै क'क्राझाराव लायो बेबादिनो लायो फ्लेट आव एक्स' थाखा गाहाम फन्सास थाखा गाहाम साइथ थाखा गाहाम बेबादि लायो दालाय बहा खम मोनबावनो ए

औ बेरायनानैल' फैदो नोङो जेबो लाबोनो हायाबा जायगाखौल' नायनानै फैदो माब्लाबा थांफिनदो औ खमलाया मोनगोन खमलाया मालाय रंगा लायै लायै लाबोयो मेल्ला गिदिर गिदिर फन हिसाबसो फानफैयो ओमफ्राय औ रंगाजों हरै हरै लाबोयो गंगारफोर लाबोयोहाय औ नेफाल गंगार नोङो रोङाबाबो नोंहा माबादोब्रा दोननोसै औ दे जाबाय नै दोनदो